बैगन उपजाबै छियै कोबी बन्धा कोबी आलू सीम फूल गुलाबके फूल कमल फूल दस बज्जी फूल गेन्दा फूल परवल करैला शलगम

जितना जे शाक सबजी होइ छै ओसभ उपजाबै छी केला जे जे सबजीसभ होइ छै सभ

मूंग होइ छै जे मूंगके दालि खाइ छियै मूंग सभ पेड़ पौधा लगाबै छियै खाइ छियै जे जे सभ सबजी होइ छै खरीद खरीद कऽ खाइ छियै सभ लगै छै फड़ै छै खरीद कऽ खाइ छियै कतेक लगयबै खरीद खरीद कऽ खाइ छियै सभ सबजी टमाटर खीरा ककड़ी

सभ कीन कीन कऽ खाइ छियै आओर लगाबै छियै